ہلو فراز ہاں الحمداللہ سب خیریت ہے تم بتاؤ یار وہ مجھے میرا نا کل انٹرویو ہے ماڈل ٹاؤن ہاں تو مجھے انٹرویو دینے جانا ہے مجھے اپنا تو نہیں میں میٹرو سے نہیں جانا چاہ رہی اچھا تم مجھے بتا رہے تھے تم جا جاتے ہو نا وہاں ماڈل ٹاؤن میں ہاں تو تم کس سے جاتے ہو بس سے جاتے ہو اچھا ٹیکسی چلتی ہے وہاں سے اچھا تو کیا کرایہ رہتا ہے اُس کا اچھا تین سو روپئے لے گا ٹیکسی والا اچھا تو وہ ایک ہی ٹیکسی جاتی اچھا تم جاتے ہو اُس ٹیکسی سے اچھا میرا انٹرویو دس بجے ہے میرا انٹرویو ہاں تو میں نکل جاؤں گی گھر سے کم سے کم ساڑھے آٹھ بجے نکل جاؤں گی ساڑھے آٹھ بجے جلدی ہو جایے گا نو بجے نکل جاؤں ہاں تو نو بجے نکل جاؤں گی اچھا صحیح ہے نا وہ ڈرائیور تم جانتے ہو اُسے اچھا تمہارا نام لے لوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اُس ڈرائیور سے میں تمہاری بات کروا دوں اصل میں میں اکیلے جاؤں گی نا تو ممی نے کہا کہ پہلے کنفرم کرلو کیسے جانا ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے پہلے اجمیری گیٹ جاؤں پھر اجمیری گیٹ سے بیٹری رِکشہ کرکے وہاں اتروں اسٹینڈ پر اسٹینڈ پر ٹیکسی والا مِلے گا ٹھیک ہے پھر اُس ٹیکسی سے اچھا چلو وہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا نا سینٹر کدھر ہے چلو ٹھیک ہے میں تمہیں صبح کال کرتی ہوں اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ